जो भारत में नौकरी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है जितनी जनसंख्या उतना लोगों को रोज़गार नहीं है साल साल भर में गोवरमेंट वैकेंसी आती है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी लेट हो जाती है दो साल या तीन साल में आती है तो इस लिए यहाँ रोज़गार की बहुत ही ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है हर लोगों को यहाँ पर रोज़गार नहीं है बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पर बेरोज़गार हैं बेरोज़गारी की चुनौतियाँ कर रहे हैं और यहाँ पर रोज़गार के लिए अगर जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है उसी को पढ़ने में अच्छा और कोंपटीशन एग्जाम दे के निकाल लेगा उन्हीं को रोज़गार मिल रहा है नहीं तो और जो और जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो जो जिन की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उन्हें रोज़गार वो लोग बेरोज़गार बैठे हैं जिस से उन्हें बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है